हेल' औ ए दङ दङ मोनगोन नायाथ' दिनै अखा हानायनि एसे मोजाङानो ओंखारदों नाया गोरि मोनगोन औ लकेल ना गोरिबो ओंखारदों बिदै गोनां ना थुरि बालाबाथिया बिदिनो नास्राय मोजां मोजां ना मोनो दं नास्रायाथ' सिगांनि बाजारावथ' एसे खममोन दानि बाजारावथ' बयबो मिनथिखागौ दामाथ' जाबाय बारा एसे बुरजायानो जाबाय आं फानो नास्रायखौ बिदिनो एकस' सल्लिस गाहाम लायो नास्रायखौ बिदि थाङो आरो मा नाखौ औ बिदै गोनां यैनि बैसाग मास दा माबाबायना बैसाग जेथ मास फिसा फुवान होनो थाखाय नैबे अखा हानायजों बिराद मोजां मोजां ओंखारदों सेनाव नांनाय नाया बिदै गोनांजोबथार औ थाजायैनो दङ औ दहाय थाजायैनो दङ दहाय फुङाव फुंनि अखा जोंसो ओंखारनाय नांनाय सेनाव नांनाय थाजायैनो दङ ना थुरिखौ आङो ओरैनोथ' गामियाव लांफैबा एकसौ साइत गाहाम हरो बाजाराव फानबाथ' बिदिनो एकसौ सवातुर बिदिनि फानो फवायाव मा नाखौ नांगौ ना निसिलाखौ ना निसिलायाथ' गोथाङै बिदिनो बाल्थिंफ्राव सोमनानै दोनोब्ला दै होनानै दोनोब्ला थायो सफ्था खननै गाहाम थायो जेबो सिन्था गैया जानोबा जानोबा ओरैनो एसे एसे जानो आन्था जानो आन्था बुथारदो औ मासे मानै बिदिनो ना निसिलायानो साबसिन आंनिबाथ' औ दा बेलासियाव फैनोसै नामा दे दे